تو اگر اداکار کی بات کی جائے تو ٹائگر شراف ان کی جو فلم میں ایکشن ہوتا ہے جو فائٹس ہوتی ہیں وہ کافی اچھی لگتی ہیں جیسے کہ ان کی مووی ہے باغی ہیروپنتی ان کی مووی جو ہے وہ بھی کافی اچھی تھی کافی ہٹ گئی اور اسی طریقے سے ان کی ساری موویز ہی کافی اچھی رہتی ہیں ان کی ایکٹنگ اسکلس کافی اچھے ہیں اور اگر اداکارہ کی بات کی جائے تو ویسے تو سبھی اداکارہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن شردھا کپور ان کی ایکٹنگ اسکلس کافی اچھی ہیں عالیہ بھٹ عالیہ بھٹ کی بھی موویز کافی اچھی لگتی ہیں اور وہ اپنے ایکٹنگ کو کافی اچھے سے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے دکھاتی ہیں اور کیریکٹر کو اچھے سے نبھاتی ہیں